اردو ادب کے بہت سارے شعرا ہیں اس میں پسندیدہ شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہیں مرزا غالب صاحب ہیں جگر مراد آبادی ہیں ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب ہیں اور یہ لوگ اپنی شاعری کے ذریعے سماج کا وکاس کرتے تھے ترقی کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اپنے شعر میں لوگوں کے لیے نصیحت چھوڑ کے جاتے تھے جس طرح ایک شعر ہے علامہ اقبال کا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اسی طرح کلیم عاجز صاحب کا شعر ہے اس ناز کس انداز سے تم ہائے چلو ہو روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہو کہیں پاؤں چلنا ذرا آیا ہے تو اترائے چلو ہو اسی طرح مرزا غالب شاحب کا شعر ہے عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ آدمی تھے ہم بھی کام کے خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے تو ان شاعروں کی شاعری کے پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم لوگ کچھ سیکھیں اور ہر جتنی بار اس کو پڑھ پڑھی جائے ان کی شاعری کو اتنی اچھی چیزیں لوگوں کے اندر منتقل ہوتی ہے اور لوگ اس کو منتقل اپنے اندر لیتے رہتے ہیں اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان شاعروں کو غور سے پڑھیں ان کی زندگی کو پڑھیں ان کے اشعار کو خوب گہرائی کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم لوگ بھی کچھ اس سے سیکھ سکیں اور دوسروں کو اس کو سکھا سکیں نہیں تو ان کی شاعری کتاب تک رہ جائے گی جو لوگ اس کے جانکار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ دیگر لوگوں کو بتا بیں کہ ان شاعروں کی شاعری کو پڑھا جائے